हँ हेलो हँ कोन आमके गाछ लेबै ये हँ कएगो गाछ लेबै मालदह किसनभोग बिज्जू सुपरिआ नकुला कोन गाछ लेब आबि कऽ लऽ जाउ हँ

हँ कटहरो कटहरो लेबै आ लीचीओ लेबै साहब छै हँ कए गो लेब मालदहके गाछ नओ गो हँ दू सए रुपए गाछ मिलत आबि कऽ लऽ जाउ कए कए हाथ पर रोपबै गाछके से कनि कहू ने कए हाथ पर रो लात क्यूँ मारा

हँ ठीक छै पाँच गो लेब की दश गो हूँ तऽ गाछके खइआ खुनबै की सब देबै तहन गाछ रोपल जाइत छै से पहिने कहू ने ओहिमे कोन कोन खाद मसाला पड़तै आमके गाछमे गोबर आमके गाछ्मे गोबर पड़ैत छै ओहिमे पानि देल जाइत छै आओर गाछ चारि हाथके दूरीमे गाछ से लगैत छै बुझलहुँ हँ ठीक छै तऽ लऽ जाएब आबि कऽ दश गो गाछ लेब नहि पार लगा लगा दिऔ नहि बुझलहुँ हँ तम्बा कए रोपिऔ बजिऔ ने यै कहाँ गेलियै घुमै लए ओना घुमि कऽ दच्छिन मुहेँ नहि ठाढ़ होइऔ उत्तर मुहेँ घुमि कए गाछ लिऔ बुझलहुँ

कतऽ लछमीसागर से आबैत छियै कि दरभङ्गा नर्सरी से दरभङ्गामे नर्सरी छै तऽ ठीक अइ तऽ अहीँ टा बुलऽ जाउ मधुबनीसँ आबैत छी मधुबनीमे मनुक्ख नहि सकरीमे हय चुनि आबि कऽ लऽ जाउ